جی السلام علیکم جی مجھے کچھ اس جیومیٹری باکس خریدنے کے لیے ہلو مجھے جیومیٹری باکس چاہیے اس کے علاوہ کچھ اور اسٹیشنری کے سامان لینے ہیں آپ کے پاس ہے جیومیٹری اچھا ایک جیومیٹری باکس دے دیجئے پینسل دے دیجئے پانچ پینسل دے دیجئے کیمل کا دے دیجئے ہاں نٹراج کا مجھے شاپنر چاہیے

وہ بھی پانچ دے دیجئے پانچ ایریزر دے دیجئے کچھ کاپیاں چاہیے میتھ میتھ کی چاہیے فور لائن کاپی فور لائن کاپی چاہیے انگلش کے لیے وہ بھی دیجئے پانچ پانچ دے دیں اس کے ٹوٹل بیس بیس کے رکھے ان سب پہ کچھ کچھ ڈکاؤنٹ کچھ ڈسکاؤنٹ اس پہ مل جائے گا پھر اس کو پیک کر دیجئے میں میں لے لوں گا دوکان سے تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو پیک کر دیں آپ تھینک یو